बॉलीवुड भारत में डांसरनि खे इलाही प्रभावित करंदो आहे उन सां ई समुझी सघंदा आहियूं कि अॼुकल्ह त इलाही प्रतियोगिता आयोजित थियनि थियूं ऐं इंडिया जे हिकु कोने में और हुते हो डांसर परफॉर्मेंस करे बॉलीवुड में एंट्री वठणु चाहींदा आहिनि इलाही सदाबहार गाना आहिनि जंहिंमें एक दो तीन माधुरी जो फेमस गानो आहे उन में इलाही सालनि ते माण्हूं नचंदा रहिया और उन खे एपिक सॉन्ग हुयो हो त ठीकु आहे त मुंहिंजे हिसाब सां इलाही सॉन्ग्स हेड़ा बे बि आहिनि जंहिं जेका बॉलीवुड जा हिट आहिनि